ہمارے مذہبی تہواروں سے کھانے پینے کی اشیا وابستہ ہیں گھی شیر خورمہ سیوائیں اور گوشت کا سالن قورمہ بریانی یہ ساری چیزیں بہت ہی وابستہ ہیں اور مختلف تہواروں کے لیے بھی ان میں سے ہم بہت سی چیزیں عام طور پر بریانی اور کھیر کا استعمال بہت ہی عام کیا جاتا ہے بریانی عام طور پر ہی استعمال ہوتی ہے اور کھیر بھی مختلف تہواروں پر عام ہے بنانا